ہمارے علاقے میں کرکٹ اور کبڈی کھیلی جاتی ہے اور والی بال بھی کھیلی جاتی ہے دیگر مقامات پہ بھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے کرکٹ کافی مشہور کھیل ہے دنیا کا میرے خیال سے دوسرا سب سے مشہور کھیل ہے اور رہی بات مختلف ہونے کی تو کرکٹ تو مختلف نہیں ہے کہیں سے بھی کرکٹ تو تقریباً ہر جگہ ایک ہی جیسا کھیلا جاتا ہے تین فارمیٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ او ڈی آئی ٹی ٹونٹی اور لوکیلٹی میں جو کھیلا جاتا ہے وہ زیادہ تر ٹی ٹونٹی کھیلا جاتا ہے کیونکہ یہ کافی چھوٹا فارمیٹ ہوتا ہے اور لوگ اسے کافی پسند کرتے ہیں اور یہ جلدی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں جلدی وقت میں بھی اور ٹیسٹ کا میں کافی وقت لگتا ہے پانچ دن لگتا ہے اسی لیے لوگ ٹی ٹونٹی ہی کھیلنا پسند کرتے ہیں